कोंकणी कोंकणी ही आमची गोंयची भास आनी ती आमकां खूब अशी लायक आसा कोंकणी भास आनी ती कोंकणी गोंयची भास आसून सगळ्यांनी सगळ्या आमच्या आमच्या भारत देशान ती सगळ्या लोकांक सजमोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनीक आनी सगळें पळोवपाक गेल्यार ती महाराष्ट्रान थोड्या थोड्या थोड्या गांवांनी उलयता केरलानूय लोक थोडे उलयता कर्नाटकानूय उलयता पूण कोंकणी भास ही वेगळे वेगळे भशेन उलयता पूण ती स्वाजमता कोंकणी म्हणून आनी लोकांक सगळ्या सगळ्या आमच्या भारता भारत देशान ही कोंकणी भास पावपाक जाय अशें म्हाका दिसता

कित्याक ती मराठी सारकीच आसा कोंकणी भास म्हण सगळ्या सगळ्या भारत देशान ही कोंकणी भास लोकांक समोवपाक जाय